جی میں نے روشنی کے مختلف حالات میں شوٹنگ کی کوشش کی ہے میرے خیال میں روشنی تصویر کے موڈ اور ماحول کو اس طرح متأثر کرتی ہے کہ تصویر کس طرح لیا گیا ہے اور کیسے ماحول میں لیا گیا ہے اس کا بیکگراؤنڈ وغیرہ کیسا تھا اور اس کی تصویر کیسی اچھی کی اچھی کتنی اچھی آئی ہے وغیرہ